हमको मोबाइल बहुत पसंद है क्योंकि हम लोग तरीक़ तरीक़े हर एक तरीक़े की फोटो खींचते थे मोबाइल में खींचती हूँ क्योंकि जैसे हलदी रसम हुई हलदी रसम होने के बाद जैसे गाना बजाना हम लोग खींचते हैं क्योंकि फोटो खींच कर रखती हूँ कि दे वह हर समय बिताने के लिए मोबाइल चलाऊँगी तो हर एक चीज़ फोटो देखूँगी जैसे चौकिया भव चौकिया गई थी तो भगवान का यह फोटो चौकिया माई की फोटो खींची एक दम सुन्दर सजी हुई थी माई जी दर्शन करने के लिए गई थी उसकी फोटो खींची फोटो ख़ूब सुंदर हुई और मेरी बहन की शादी हुई थी मेरी बहन की शादी होने जा रही थी तो मैं अपने बहन की फोटो खींची मेरी बहन ने लहँगा उहंगा अच्छे तरह से पहना पहन कर और ख़ूब अच्छे दुल्हन की तरह एक दम सज गई मैंने उसकी फोटो खींची और जैसे भगवान राम का लक्ष्मण का सबका मैंने गई थी अयोध्या अयोध्या गई थी वह उस वह राम की लक्ष्मण की सबका मैंने गई थी अयोध्या गई थी उस राम की लक्ष्मण की उनकी भी मैं फोटो खींची ख़ूब अच्छा लगा और जैसे दुर्गा माई हैं काली माई हैं और सबकी हर एक एक तरीक़े की अच्छी अच्छी फोटो बना रही थी बना रही थी में में मेरा जिसमें बचपन जब थी अपने माँ बाप की अपने भाई की अपने बहन की सबकी फोटो मैं खींच खींचती थी खींचती हूँ क्योंकि मुझे क्योंकि वह सब बड़े बड़े हो जाएँगे तो फोटो रहेगी मोबाइल में तो मैं उसको देख लूँगी तो बचपन अपना याद आ जाएगा कि हम लोग ऐसे छोटे छोटे थे ऐसे ऐसे थे हम लोग तब की फोटो मैं रखी हूँ मोबाइल में खींच कर अपने और मेरे हसबैंड अपने हसबेन की अपने बेटा की अपने लड़कियों का जैसे सबकी फोटो मैं खींचती हूँ औ कहीं अरात बरात करने के लिए जाती हूँ जैसे दिन जाती हूँ तब भी फोटो खींचती हूँ क्योंकि देखूँ उसको उसको देखू फोटो और धुला भी जे मटीमंगरा होता था और हओ मटीमंगरा देवता पूजे जाते थे उसकी भी मैं फोटो खींची ऊँ और जो दुल्हा अंगन में बैठता है उसकी मैं फोटो खींचती हूँ और दूल्हे को जब भेँटते हैं तो उसकी भी मैं फोटो खींचती हूँ और ह हर एक तरीक़े की मैं फोटो खींच बहुत पसंद लगता है मुझको मैं खींचती थी और जब विदाई होती है तब भी मैं फोटो खींचती हूँ जो जब भी जब भी जाती थी वहाँ कोई घूमने जाती हूँ तब भी मैं फोटो अपनी खींचती हूँ अपने बेटे की अपनी और अपने माता पीता की अपने परिवार की सभी की फोटो मैं खींचती हूँ क्योंकि फोटो खींचना मुझे बहुत अच्छा लगता है और खींच के मैं वही अपना टाय अपना टाइम बिताने के लिए अपने टाइम बिताने के लिए फोटो खींच खींचती रहती हूँ तो का हउ कि अपना फो देखती रह देखती हूँ कुछ मेरा टाइम उसी में पास हो जाता है और हर एक तेरीक़े की फोटो खींचती हूँ और जैसे कहीं जाती थी और खींचती हूँ फोटो और अपने देवरानी जठानी की सबकी फोटो मैं अपने मोबाइल में रखती हूँ भगवान की राम की लक्ष्मण की सीता की सबकी फोटो भग शंकर भगवान भी भैं और जेसे काली माई भी भई सब की फोटो मैं खींचती हूँ बहुत फोटो मैं खींचती हूँ फोटो खींचना मुझे बहुत अच्छा लगता है और फोटो मैं अप देखना भी पसंद करती हूँ और फोटो फोटो मैं हर एक चीज़ की फोटो खींचती हूँ जैसे फोटो भ देखो और मेरे छोटे बच्चे हैं मेरे छोटे बहन हैं मेरा छोटे भाई हैं मेरे छोटे सब हैं उसी का फो उनका भी फोटो खींच के बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं मम्मी यह मेरी फोटो है उन छोटे छोटे थे क्या मालूम है कि मेरी फोटो है मैं उनको बताती हूँ हाँ बेटे तुम हो यह बड़ी बहन है छोटी बहन है यह बड़े भाई हैं इस चीज़ की मैं फोटो खींच कर देखती हूँ मेरे लड़के पूछते थे थे किसकी फोटो है मैं बता उसको बताती थी कि मैं इसी का तुम्हारी भी फोटो है तो उन हँसने लगे कि मेरी मम्मी मेरी फोटो मैं ऐसा था मैं इतना छोटा था हाँ मैं मैं बोली तुम पैदा जब हुए थे ना तभी तुम्हारी फोटो मैं खींच कर रखी हूँ अपने मोबाइल में जब अब तो बड़े हो गए हो जब तुम हमारा मन करता है तो मैं छोटना छोटा देखते हुए तो मैं फोटो देख लेती हूँ और फोटो देख कर मेरे लड़के लोग बहुत ख़ुश रहते हैं कि मैं छोटा छोटा था मेरी तब की फोटो मेरी मम्मी रखी हुई है मैं बहुट फोटो खींचती हूँ